हा हेलो हेलो हा जय झूलेलाल साईं हा जय झूलेलाल साईं मां एच डी एफ सी बैंक मां एच डी एफ सी हुन मां तव्हां एच डी एफ सीअ में तव्हां आहियो न उते मैनेजर ह हा त उहो त उहो तव्हांखे थोरो इहो पुछणो हुयो तव्हां खे हुन ॾींहुं अॼु पंजी तारीख़ु थी वई आहे मुंहिंजी अञा ताईं पघारु कोन आई आहे हूअं हमेशह पहिरीं तारीख़ जो अची वेंदी आहे घणे हाल पहिरीं तारीख़ु न त लाचार ॿी तारीख़ु कडहिं कॾहिं न त पहिरीं तारीख़ु अची वेंदी आहे हिन पंजी तारीख़ु थी आहे ॾिस अञा ताईं अञा आई कान्हे हुन ते मूंखे हर महीने केतिरनि सालनि खां वठी हमेशह ईंदी ई उते त छा कोई न न माफ़ी उहो कमाल इएं छो था शर्मिंदो कयो साईं इएं छो था शर्मिंदो कियो कमाल आहे भाई इएं न चओ साईं तव्हां त ॾिस इएं न चओ न साईं ॾिसो

अच्छा अच्छा हा हा

अच्छा हा हा न न चिंता तव्हांजे हुते कहिड़ी चिंता इन जे तव्हां ते ॿियूं बि ॾाढियूं ॿियूं बि ॾाढियूं कॉल्स ईंदा हूंदा फोन स्टाफ खे परेशानी हूंदी तव्हांजे त ॾाढी तव्हांखे इलाही फोन ईंदा हूंदा तव्हांखे हा हले पियो शिकायतियूं ॾाढियूं थियूं अचनि हा हा मजदूरी थी थी वञे उहो त आहे न कॾहिं एॾी उहा थी नाहे हमेशह हूअ चवंदा हा तमामु फास्ट सर्विस थींदी आहे सर्वर जे करे बि हाणे वरी पतो न थो पए न हा हा हा हा हा ह्म्म हा हा थी वेंदो अचे नंबर वार थो हले छा इहो नंबरवार त न थो हले न कंहिंमहिल कंहिंजो बि अची वेंदो कि न इएं नंबरवार थो अचे सीरियल नंबर कंहिंमहिल कंहिंजा बि अची वेंदा

अच्छा हा हा उहो हा ठीकु आहे महिरबानी हा हा बसि ठीकु आहे ब

हा हा इहो परसादु अथव साईं हा बसि महिरबानी साईं महिरबानी साईं महिरबानी तव्हां खे तकलीफ़ ॾिनी तव्हां पहले ई परेशानीअ में हा आहे त सही उहो हा आहे पर साईं तॾहिं थिए त महसूसु त थिए थो न साईं महसूसु त थैंक यू जय झूलेलाल साईं